ہیلو سر ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک ایپ سے آپ کے یہاں سے فوڈ آڈر کیا تھا جس میں مجھے بریانی چاہیے تھی اور ابھی تک وہ ڈریور نہیں ہوا ہے اس میں ٹائم دکھا رہا تھا ساڑھے نو بجے کا لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا ہے ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے اب بتا دیجیے کوئی متعین ٹائم بتا دیجیے کہ اس وقت چاول اس وقت بریانی میرے گھر تک پہونچ جائے گی